دوڑنا صحت کے لیے بہت ضروری ہے اور اس سے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں لیکن اگر اس دوڑ کو پابندی کے ساتھ اور دوڑنے کے جو اصول ہیں ان کے ساتھ اس کام کو کیا جائے گا تو بہت ہی بہتر ہوگا اسی طرح دوڑنے کی معمول میں طاقت اور لچک کو شامل کرنا مجموعی کارکردگی بہتر کرنے چوٹ سے بچنے اور جسم کو متوازن بنانے میں بہت مددگار ہوتا ہے ہم آپ کو یہاں کچھ اہم طریقے بتانے جا رہے ہیں جن سے آپ اپنے دوڑنے کی معمول میں طاقت اور لچک کی تربیت کو شامل کر سکتے ہیں جیسے طاقت کی تربیت طاقت کی تربیت آپ کے دوڑنے کی کارکردگی کو بڑھاتی ہے اور چوٹوں کی امکانات کو کم کرتی ہے ہفتے میں دو تین دن طاقت کی تربیت اپنے معمول کا حصہ بنائیے اسی طرح لچک دار پٹھے دوڑتے وقت چوٹ کے خطرے کو کم کرتے ہیں اور جسم کی حرکت کو بڑھاتے ہیں بڑھا آتے ہیں ہفتے میں کم از کم دو تین بار لچک دار تربیت کرے تاکہ طاقت اور لچک کی تربیت کو دوڑنے کے ساتھ متوازن انداز میں شامل کرنا آپ کی کارکردگی کو بہتر کرے گا اور آپ کے جسم کی جسم کو چوٹوں سے محفوظ رکھے گا میری وزن میری ورزش کا جو معمول ہے وہ فجر کی نماز کے بعد جب میں تلاوت سے فارغ ہو جاتا ہوں تب میں اپنے معمول کے مطابق ورزش کرتا ہوں یہ مجھے بہت ہی بہتر لگتا ہے اور اس سے میرے دن کی شروعات بھی عمدہ ہو جاتی ہے اور اس طرح میں اپنے کام کو بہتر بھی کر لیتا ہوں